नोंगौ बेखौ फिनायाबो गोनांथारबो गावबा गावनि नखरनि थाखायबो दावफोर फियो जों दावफोर फियोबा दावफ्राव एसेबां खरसा गैया बोरमाफ्रावबो एसेबां खरसा गैया मोसौआवबो एसेबां खरसा गैया बिनिफ्राय अमायाव गोबां खरसा दं आरो बिनो नों जेसेबां फिनो हागोन इसिबां आदार होगोन बिनि माबाखौ नों जेन'बा दोनथुमनाय बायदि जायो आरो बेहाय बराबर जायो अमायाव ओमफ्राय बे नोंनि मो माबा मोसौ आरो बोरमा दावफ्राव इसिबां माबा गैया आरो खरस गैया बेफोरखौ जेन'बा गांसोफ्राव नायै नायै बोथ्रोदनांगौ बिनि कस्त'आ बे इसे मानसि बोथ्रोदबायनायानोसै आरो गांसो नायै नायै बिनोल' आरो बे अमायाव हले गोबां माबा दं खरस दं बेखौ थाङै थुङै लासाव गावनि खरसखौ मोजां देरबा मोनफिनो आरो बेनो बिरात बिबो सरसा नङा अमा फिनायाबो माने फैसा थाखा नांगौ इसे एला मानि सोरबा सोरबाफ्रा बिदिनो हाया हनै थास' रुबायबायना होयो मा होयो